म्हजो धर्म हिंदू आनी आमचे धर्मांत खूब अश्यो प्रथायी आसा पयलीं म्हणल्यार उपास उपास हो एक खूब इंपोर्टंट एक प्रथा आसा जी आमी फोलो करता जेन्ना मनशाक खंयच्या मनशाक जेन्ना देवळांत कितें करपाचें आसता तेन्ना ताका उपास करपाक एक खूब इंपोर्टंट आसता इफ सपोज तो मनीस देवाची पुजा करपाची आसता तेन्ना ती सामकी इंपोर्टंट आसता बिकोज अशें म्हणटात की पोठ भरून जेन्ना आमी जेवून खावून पुजा करतात ती केन्ना देवाक पावना ओर मे बी ती इट्स लायक इरिस्पेक्टफूल सो ताका लागून आमी उपास दवरप ओर खाली पोटार आमी ती पुजा करप आसता खूब अशें बायलांचें जेन्ना कितें कार्य आसता तेन्ना सुद्दा बायलो सुद्दां तो उपास दवरता सेकेंड थींग इज देवळांत पुजेक बसप सो देवळांत पुजेक बसप हो एक रायट जो आसा तो एक कपल्सांक मेळ्ळो आसा द सेकेंड थींग इज बॉयज फक्त चेंड्यांकूय चड असो अलाव आसता चेवडांक चड असो देवळांत पुजेक बसपाचो मान जो आसा तो चड असो मेळना जानवें घालप जानवें घालप ही आमची हिंदू परंपरा आसा बट तितूंत भितर फक्त आमकां हायर कास्ट लोकांक ती अलाव करता जानत म्हणल्यार सेंकंड बोर्न म्हणटा आमी ती फक्त ब्राह्मण क्षत्रिय आनी वैश्या लोकांक मेळटा तेंच्या लोकांक ती अलाव आसना कपलाक पिंजर लावप कपलाक पिंजर लावप म्हटल्यार ही परंपरा जी आसा ती आमी केन्ना सावन फोलो करता खंयच्याय देवळांत गेले आमी कपलाक पिंजर लायता बट ती कपालक पिंजर सगळे लावपाक शकतात एक्सेप्ट विडो जी बायल आसता जिचो घोव नासतलो तिका लावपाक मेळना नेक्स्ट इज सुर्याक उदक व्हांवप सो सुर्याक उदक व्हांवप जें आसा तें आमी म्हणल्यार सुर्याची पुजा करप आसता अशें मानतात की सोलार सिस्टम जें आसा ती सगळी सुर्याक लागून चलता सो आमी जो तेंचो एक मान आसता ताचो तो मान दिता आमी आनी आमी सुर्याची पुजा करता नेक्स्ट इज रांगोळी रांगोळी ही खंयच्या ऑकेजन कितें फेस्टिवल आसल्यार ती काडपाक जायी बिकोज एक म्हणल्यार ती घराची शोभा वाडयता खंयचो फेस्टिवल जावं ती दिवाळी गणेश चथुर्ती तुलशी लग्न कितेंय ऑकेजन आसूं रांगोळी काडपाक जायी इट्स लायक अ डेकोरेशन